आंनि साननायबायदिब्ला लकडाउन समनिफ्राय बांसिनै मबाइलखौ बाहायनाय जायो जादोंमोन मानो होनोब्ला बाहेरायाव जेबो खामानि मावनो हायै जानायलाय न'आवनो थाबाय थानाय जानायखाय जेबो खामानि मावनो हायैलाय ओंखारनो हायैलाय मोनसे जेल खानाफोरबायदि जानानै थानांनायाव गुबुन खामानिफोर दैनो हायैनो थाखै आंनि बुजिनायाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै लकडाउन समाव मबाइलखौ बाहायनाय जादों मानो होनोब्ला अनलाइन खुलिनाय लोगो लोगो जोङो गावबागाव न'आवनो थानानैब्लाबो शर्ट मुभिफोर नङाब्ला भ्लगफोर खुलिनानै गावनि रोंगौथिखौ सोरबाया मोसानानै सोरबाया रोजाबनानै सोरबाया बेबायदिनो गोबां रोखोमै गावनि रोंगौथिखौ गुबुननो गुबुन गुबुननो फोरमाय हरनो थाखाय अनलाइन खुलिनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा बांसिनै लकडाउन लकडाउननि समाव बांसिनै मबाइलखौ बाहायनाय जादों मानो होनोब्ला लकडाउन जानायनि सिगां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ सोरबाया बिजिनेस मावनानै सोरबाया जाय जि रोखोम खामानि मावा मानो बयबो गोसोबायदि बाहेरायाव ओंखारनानै थांनो मोननायखाय मबाइलफोरनि एफाराब गोनांथि जानायखौ आं नुनो मोनाखैमोन नाथाय जेब्ला लकडाउन जायो बि समाव बाहेरायाव ओंखारनो मोनैखाय गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो मोनैखाय आंनि बुजिनायाव आंनि नुनायाव सुबुंफोरा लकडाउन समाव बांसिनै मबाइलखौ बाहायदों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला लकडाउन जानायनि सिगां जोंहा सोरबाया सारभिस मावहैनो हायो सोरबाया बिजिनेस खालामहैनो हायो सोरबा इस्कुलाव थांनो हायो सोरबाया हाजिरा मावहैनो हायो मजुरि मावहैनो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमै बायजोआव खामानिफोर मावनो हानायखाय मबाइलनि इसिबां गोनांथि जानायाखौ आंनि बुजिनायाव नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंहा बाहेरायाव ओंखारनो मोननाय माने जोङो मबाइलनि इसिबां गोनांथि जाया जों बाहेरायाव ओंखारनो हायोब्ला जोङो खुद गावनि आथिंजों सहैनो हानाय बेबायदि आरो जोङो खामानिफोरखौ मावहैनो हानाय जानायखाय जोङो मबाइलखौ इसिबां बाहायनो बाहायनायनि बाहायनो थाखाय गोनांथि जायाखैमोन जेब्लानो लकडाउन जादों अब्लानो जोङो गाव गावनि गाव गावनि न'आवनो थानानै जोङो जेल खानाफोरबायदि जों नुनायखौ आं नुनो मोनदों आं सानो आंनि बुजिनायाव लकडाउन जानायनिफ्रायसो बांसिनै मबाइलखौ बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों बेबायदिनो सोरबा शर्ट मुभि ख्लामबाय सोरबा भ्लग खुलिबाय सोरबाया बेबायदिनो गावनि रोंगौथिफोरखौ बेफोरनि भ्लगफोरनि गेजेरजों शर्ट मुभिफोरनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ सोरबाया रोजाबनो गोरों सोरबाया मोसानो गोरों सोरबाया एकटिं खालामो बेबायदिनो गोबां गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गुबुननो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिहरनो हादों बेबायदिनो आंनि बुजिनायाव जिखुनु लकडाउननि समाव मबाइलखौ बांसिन बाहायनाय जादों